भारतांत बायलांक लेगीत भेद भेदभाव घरगुती हिंसा बलत्कार लग्ना वेळार हुंडो दिवप कामार आसतना पगार अश्या जायत्या आव्हानांक सदांच तोंड दिवचें पडटा आदल्या काळार बायल मनीस आपल्या हक्का खातीर आनी समाजा खातीर झगडूंक सक्षम आसा समाजांतल्या दर एका मळार बायल मनशेन नांव जोडिल्लें आसा भारताच्या उदरगतींत बायल मनशेचें हातभार लाभलां बायलांनी भारताच्या कला आनी संस्कृतीक मळार लेगीत योगदान दिलां दोतोर इंजिनियर आदोगाद शिक्षक तशें इस्रो सारक्या संस्थानी बायल विधानीक म्हणून वावुरल्यां देखून आयज कामाचेर आनीक शिक्षणांत बायलांक समाज मेळूंक लागला पूण कितलेंशें कायदे आजुनूय लेगीत आयच्या मळार बायल मनीस सुरक्षीत ना सात पयलीं घरात येवपाची प्रथा नियम आयज लेगीत चालू आसा